ठाई मार्च उन्नी सौ ठानुऐ सत्त जुलाई दो ज्हार चौदां सतंबर दो ज्हार इक चौदां अगस्त दो ज्हार त्रै सताई अग दिसंबर दो ज्हार पंज